आंथ' हारसिङै ओंखाम ओंख्रै संखायो सोरथो संग्रा दं रावबो संग्रा गैखाया हारसिंनो मावनांगौ हारसिंनो संनानै जानांगौ बोरायनो संनानै जाहोहरनांगौै नारजि ओंख्रि सङो अनला ओंख्रि सङो अनला मेवाइ जि गोथाव मोनखायो आं संनो रोंखायो खारै होदो खारैजों मेवाइजोंखौ एउग्रोदो दै होनानै जबब' माबादो माबाखौ अनलाखौ फ्रि फ्रि गोदौनायाव माबाबानो गोथाव जायो नारजिखौबो नारजि अमाखौबो सङो बोराया जि गोथाव मोनो नारजि अमा सोर संग्रा दङ रावबोे संग्रा गैखाया आंहा न'आवनो फिसाफोरनोबो संनानै जाहोहरनांगौ सानै दं उनदैफोरा स्कुल थांबाथाय थाब थाब संनानै जाहोहरनांगौै अमा बेदर एउनाय एउवो फ्राम फ्राम एउनानै जाहोेहरनांगौै गथ'फोरनोबो गथ'फोरखौ एमफौ एमफौ मैथाबो गोथाव मोनथारो बोराया जि जायो नारजि दोलो नाफामजों नारजिजों नाफामजों नारजिजों संनानै जाहोबाय थानांगौ गोथाव मोनथारो बेखौबो जायो बिदिनो गासिखौबो रोंखायो आं संनोलाय

गोदोनि संनायना मालायनाव थानानै संबोनाय जायो उनदैफोराबो नारजिखौ गोथाव मोनथारो होननानै नाफाम नारजि नारजि अमा जेरैखि सङा गोथाव जायो होननानै जायो नाफामजोंखौ गोथावसिन मोनथारो होननानै जायो थास' बिसं नाफाम बिदिखौबो जायो फागुन सैत्रआव गोथाव मोनथारो होननानै जायो फान्थाव माबा आलु एसे होदेरलायबावदो थास' बिसंआवथ' गोथाव जाथारो बर'नि ओंख्रि